नोंथाङा मा खालामनो मोजां मोनो आं आं बेखौनो खालामनो मोजां मोनो जे उन्दै समनिफ्राय दासिम गेलेनाय फरायनाय मिउजिक दामनाय देनाय आं बेफोरखौ मोजां मोनो आरो आं उन्दै समनिफ्राइनो बेफोर खामानिफोराव उन्दै समनिफ्राइनो आङो मोजाङै बाहागो लाबोनाय आरो आं बेखौ सानफ्रोमबोनि जिबनाव उन्दै समनिफ्राइनो दासिम खालामबाय थानो मोजां मोनो गेलेनाय बे गेलेनायखौ आङो उन्दै समनिफ्राइ गेलेयोमोन गुबुन गुबुन बिथिङाव गेलेनाय फुटबल गेलेनाय आरो भलिबल गेलेनाय खारनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि बिथिं गेलेनायखौ आं गेलेनो मोजां मोनो ओमफ्राय बेफोर बायदिनो उन्दै समाव उन्दै समनिफ्राइनो आंनि मोनसे फेभारेत गेलेनाया जाहैबाय फुटबल बे गेलेनायखौ आरो बे गेलेनाया देहानि थाखायबो मोजां आरो दासिमबो आङो बेखौ गेलेनायनि गेजेरजों देहायाव गोगो मोननो हायो देहाफोरखौ थाजिम मोननो हायो आरो बे गेलेनाया बे फुटबल जोलुर गेलेलाय गेलेनाया जोंखौ जों दासिमाव नुनो मोनो नायनो थाङोब्ला जे इन्टारनेसनेल मोनसे मुंदांखा खेला जों बेखौ गेलेलाङोब्ला जोंनि जिबनाव मोनसे जोंनि केरियार आबो मोनसे मोजां जों दाना लानो हायो आरो दा बेबायदिनो आं बे गेलेनायखौ आं दासिमबो गेलेयो आरो गेलेनो मोजां मोनो आरो दासिमबो आं बेखौ मोजां आंनि गेलेनायखौ मोजां खालामबाय थानायाव हाय आङो दा खामानि मावगासिनो दं दा बेबायदिनो दामनाय देनाय बुङोब्ला आं गिथार दामनो मोजां मोनो किबर्ड दामनो मोजां मोनो द्राम अक्ट'पेड इलेकट्रनिक बुस्तु जे बेफोरखौ दामनायखौ आं मोजां मोनो दा बेबायदिनो आङो बांसिन गिथार आरो खननाय आं बेखौ बांसिन दा न'आव थानाय सम गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय समाव मिउजिकनि बेलायाव दामनाय देनायनि बेलायाव आं बे मोननै बुस्तुखौ बांसिनै बाहायनाय जायो जा आं रोजाबनाय बुङोब्ला दा आंनि थाखै बे मोनसे जेराव थां आंनि जे मोनसे गोजोननाय फरिभेस जे मोजां फरिभेस बेखौ लाबोनो थाखाय आं रोजाबो आरो दामो जाय गिथारखौ दामनायनि गेजेरजों जोंनि मोनसे इनभारमेन्टआ मोनसे मोजां बे इनभारमेन्टखौ लाबोयो आरो दा बिनि थाखाय आङो गिथार दामनाय बेखौ मोजां मोनो आरो बे गिथार दामनाय रोजाबनायनि गेजेरजों जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ आरो जोंनि आव माखासे थेनसन दिप्रेसनफोरखौ जों गोजान खालामनो हायो आरो आर दा बिनि थाखायनो आङो दामनाय बे गिथार दामनाय खननाय बे हाबाफारिखौ आङो मावबाय थायो दा बिनि गेजेरजों जोंबो बे मेथाइ खननाय दामनाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जों गुबुन गुबुन बिथिङाव जों नायोब्ला बेबो मोनसे जोंनि जिबननि थाखाय मोनसे मोजां बुस्तु जायनि गेजेरजों जोङो मोनसे इन्टारनेसनेल लेभेल जे दामनाय मोनसे खननाय जों बेफोरखौ नायोब्ला गोबां गोजौ थाखोनि बे बुस्तुवा दा बिनि थाखायनो आंनि जे खालामनो मोजां मोननाय मावनो मोजां मोननाय होननाय बुस्तुब्ला बेबो आंनि मोनसे आंनि फेभारेट आंगोनि मोनसे खामानि मावनो मोजां मोननाय जे रोजाबनाय दामनाय देनाय बेखौ आं खालामनाय जायो दा बिनि थाखायनो गेलेनाय आरो मिउजिक बुस्तुवा जोंनि देहानि थाखै आरो जोंनि फिउचारनि थाखाय जोंनि केरियारनि थाखायबो बियो मोनसे जोंनो मोजां लामाखौ होयो दा बिनि थाखायनो आङो बेखौ मावनायाव बेखौ खालामनायाव आङो मेङाजासे आं बेफोराव लोब्बा लानानै आङो मावो आरो दा बेनिखायनो आंनि मावनो मोजां मोननाय खामानिफोरा बेफोरनो दा जोंनि जिबनाव जाय खामानिफोरखौ जों मावोब्ला जोंनि जिबनाव इयुन जिबनाव मोजां मोजां फिथाइ दं जों बेखौ मावलांनाया मोजां दा आंबो बेखौनो साननानै आंनि मावनाय जे खामानिफोर आं बेखौ सिगाङाव दोननानै मावलांगासिनो दं